मूंखे चित्रकला जो ॾाढो शौक़ु आहे मूंखे अलॻि अलॻि चित्र दौरण ऐं उन में रंगु भरणु ॾाढो वणंदो आहे भारत जा प्रसिद्ध कलाकार राजा रवि शर्मा सतीश गुजरात आहिनि मूंखे उन्हनि जूं कयल चित्र ॾाढा वणंदा आहिनि ऐं मां बि उन ई तरह चित्र दौरण चाहियां थी